जोङो माइ गायनायावहाय जोंहा राइजो राजानि गोबां मदद नांगौ जायो बे मदद नांनाया बेनो जोङो दंग' बान्दो थेनानै बा स्लुइसगेट होथेनानै जोङो दैफोरखौ लाबोयो आरो दैफोरखौ लाबोनायनि गेजेरजोंबो जोंहा गोबां जोङो राइजो राजाफोरखौ नङाब्ला जों माइखौ गायफुंनो बा गायनो हाया जोङो हाजिरा लानानै जोङो माइफोरखौ जोङो गायो आरो हालएवनायब्लाबो जोङो खामला हाजिरा लानानै जोङो हालएवनो हालएवनाय जायो सोरबाया मोसौजों हालएवो सोरबाया ट्रेक्टर होनानैहाय हालएवो जोङो बिजोंनो जोङो आबादखौहाय जोङो माइफोरखौहाय जोङो गायो आरो गायनानै आरो बे गायनाय समावबो जोङो गोबां हाजिरा जोङो लानानैहाय जोङो गायो हाजिरा लानानै गायनायनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां राइजो राजाफोरनोबो जोङो जाहोनायनि बेबस्थाफोरखौ जोङो लानाय जायो जोङो मोजां रोखोमै जोङो रायजो राजाफोरखौ जाहोयोब्ला रायजो राजाफ्रा गोसो खुसियै माइफोरखौ बा खामानिफोरखौ मोजां रोखोमै मावफुंनानै होयो अननायजों लोगोसे आरो जोङो बेबायदिनो गोबां जोङो समावहाय जोङो दैनि आंखाल जोंहा समावहाय जोंनिहाय सफैयो आरो बि सफैयोब्ला जोङो अखाखौ नांगौ जानानैहाय जोङो समावहाय जोङो नेनायबो जायो आरो समावहाय जोङो बेबायदिनो राइजो राजाफोरखौ लानानैहाय जोङो बान्दोफोरखौ जोङो मोजां जोङो थेनानै बा स्लुइसगेट फोरखौ जोङो होथेनानैहाय जोङो दैखौ जोङो लाबोनानै जोङो माइफोरखौ मोजां रोखोमै जोङो आबादफोरखौहाय जोङो जोथोनै लानानै जोङो मोजां जोङो आबादफोरखौ जोङो बोखाङो आरो बेफोरजोंनो जोङो मावफुंनानैहाय जोङो आबादफोरखौहाय जोङो मोनो आरो मोननायजों लोगोसे जोङो बेबायदिनो आरबाव हानाय समावबो जोङो राइजो राजाफोरखौ जोङो नांबावगौ जायो जोङो हाजिरा बि समावबो जोङो हाजिरा लानाय जायो आरो खामलाफोरखौ जोङो समावहाय जोङो मोना मोनाबो जाबावो नाथाय जोङो हाजिराफोरखौ जोङो गामियावहाय जोङो नागिरबायनानैहायब्लाबो जोङो आबादफोरखौहाय जोङो मोजाङै जोङो दिखोनानै जोङो न'आव लाबोयो लाबोनानैहाय जों बेबायदिनो मोजां जोङो आरबाव मारा होनाय समावबो जोङो बेबायदिनो जोङो मेचिनजों जोङो माराफोरखौ जोङो होयो मेचिनजों जोङो माराफोरखौ होनानै आरो सोरनिबा सोरबा सोरबा बेबायदिनो जोङो ट्रेक्टरजोंबो जोङो माराखौ होयो नाथाय मेचिनजों होयोब्ला जोंनि मारा होनाया दसेनो जोङो बोखांनो हायो आरो मोजांसिनबो जायो आंनि बिबुंथि बुंनाया एसेयावनो दोननाय जाबाय